क'क्राझार जिल्लायाव गिबि आबादारि दिहुनथायफोर आरो आबाद मावनायनि आदबफ्रा जाहैबाय माइ माइरंखौ दिहुननो मोसौ मैसो बाहायो दाउ अमा आरो बोरमा बिदिखौ फिसियो आरो बाहायो ओमफ्राय दै जगायनाय बेखौ बाहायो नाथाय टेकन'लजिनि जेबो बाहायनाय गैया आरो क'क्राझाराव दासिमबो बाहायथ'याखै उनफ्राव जागोनना मागोन खिनथु दा बाहायनाय गैया